ग्रामीण क्षेत्रमे आओर शहरी क्षेत्रमे दूनू क्षेत्रमे कमाइन बहुत जरूरी छै अपन घर परिवार चलाबऽ खातिर खाइ पिए खातिर अपन रोजी रोटी खातिर मेहनति कएल बहुत जरूरी छै बिना मेहनतिके किछु नहि मिलै छै एहि खातिर लोग अपन जिनगी चलाबैलए अपन घर परिवारके सुखी रखैलए कोइ लोक दोकान खोलले छै कोइ जॉब करै छै कहीँ नोकरी करै छै कोइ ककरो सरकारी नोकरी करै छै कोइ अपन दोकान खोलले छै कोइ इसकुल खोलले छै कोइ कॉलेजमे काम करै छै कोइ पढ़बै छै लिखबै छै हम खुद एक टीचर छिए हम अपना विद्यालयमे अपन एक प्राइवेट इसकुलमे पढ़ाबै छी ओहिसँ किछु पैसा मिलै छै ओहिसँ हम अपन जिनगी चलबै छी हम अपन घरके खर्चा देखै छी हम अपन पढ़ाइ लिखाइ सब चीजके बेबस्था ओहिसँ करै छी आदमीके जिए खातिर पैसाके जरूरत पड़ै छै खानाके जरूरत पड़ै छै कपड़ा लत्ताके जरूरत पड़ै छै आओर ओसबके कहाँ से अबै छै कमैलासँ आदमी काज करै छै तब पैसा मिलै छै एहिसँ जिनगी चलै छै एहि खातिर जिनगीमे कमाएब बहुत जरूरी छै आदमी अपन जिनगी सुलभ बनाबै खातिर कोइ कोइ तरीकासँ काज करै छै किछु भी काज करिके अपन जिनगी चलबै छी अपन जिनगीके आसान करै छी खाइ खातिर पिए खातिर रहै खातिर सब चीजके लिए पइसाके जरूरत पड़ै छै एहि खातिर जिनगीमे काजके बहुत जरूरी छै पइसा कमाबल बहुत जरूरी छै